موجود وقت میں ہمارے باورچی خانے میں بجلی کے مختلف آلات ہیں ان میں سے کچھ کے نام گیس سلنڈر بجلی اوون گرینڈر مکسر وغیرہ وغیرہ ہیں ان کے استعمال میں ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وقت قیمتی وقت ہمارا بچ جاتا ہے وقت ہر انسان کے لیے وقت کی قدر ضروری ہے تو انسان اس کے استعمال سے وقت کا قدر کرنا سیکھ گیا ہے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ میں چولہا کا استعمال کرنا ہوتا تھا چولہا میں جلاون اور جلاون بھی ہمیں بہت دور دراز سے لانا ہوتا تھا ابھی بھی گاؤں میں رواج ہے ایں کچھ غریب قسم کے جو بھی خاندان ہیں ان میں ابھی بھی یہ رواج ہے جنگل میں جا کر کے لکڑی کاٹنا یا لکڑی کا پتہ چن کر کے لانا یا سوکھا لکڑی کی سوکھی لکڑی کی ٹہنیاں توڑ کر کے لانا اسے وہ لوگ اپنا استعمال چولہا جلانے میں کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ ایسا ہیں کہ لکڑی کی جلاون کی دکان ہوتی ہے تو اس دکان سے لوگ لکڑیاں جلاون کے طور پر خرید کر کے جلاون کی لکڑیاں لاتے ہیں اور اپنے چولہوں میں جلاتے ہیں تو یہ سب جھنجھٹ یہ سب پریشانیوں سے لوگ اوب گئے ہیں ایں یہ ان سب سے اب اوب کر کے لوگوں نے اب موجودہ دور میں مکسر اوون گیس سلنڈر گرینڈر ان سب کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور مکسر گرینڈر کا استعمال سے ہم لوگ مسالہ ایں پھلوں کا جوس مختلف قسم کے پھل ہیں جوس چٹنیاں وغیرہ تیار کر لیتے ہیں اور یہی جوس وغیرہ کے لیے ہمیں بازار یعنی بڑے شہر کا رخ کرنا ہوتا تھا اور بھی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو ہمیں جوس دستیاب تو کرا دیتی ہیں چٹنیاں وغیرہ دستیاب کرا دیتی ہیں تو وہ خالص نہیں ہوتا ہے وہ کافی دنوں کا ہوتا ہے اور اس میں کیمیکل وغیرہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں تو ہم اس کے استعمال سے مکسر کے اور گرینڈر کے استعمال سے ہم کئی قسم کی ہے نا جوس اور کئی قسم کی چٹنیاں وغیرہ تیار ایک دم بہت ہی آسانی سے کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں اور یہی پرانے زمانے میں جیسے گاؤں کی عورتیں خواتین اس کے لیے مسالہ تیار کرنے کے لیے پتھر کا سل ہوا کرتا تھا ایں تو اس کا سارا پتھر کی چکیاں ہوا کرتا تھا گیہوں جو پیسنے کے لیے یعنی آٹا تیار کرنے کے لیے بیسن تیار کرنے کے لیے اور مسالہ تیار کرنے کے لیے سل تو اس کا پسا ہوا خالص ہوتا تھا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا تھا سل سل کا پسا ہوا مسالہ ایں ذائقہ بھی اچھا ہوتا تھا لیکن اس میں وقت زیادہ لگتا اور اس میں سل کا دھار اگر ختم ہو جانے پر ہمیں اس کو اس پہ دھار کروانے کے لیے لوگوں کو بلانا ہوتا تو یہ سب پریشانی اس میں نہیں ہے مکسر مکسر گرینڈر وغیرہ میں ایں اس کی کچھ قینچیاں ایں کچھ اس کے بلیڈز ہیں جو خراب ہونے کے بعد ہم بازار سے استعمال میں لے آتے ہیں تو یہ سب ہمیں ابھی جدید آلات سے یعنی باورچی خانہ کے جدید آلات مکسر گرینڈر گیس سلنڈر اوون اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے آلات ہیں اس کا استعمال ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں لاتے ہیں تو یہ سب ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے